بسم اللہ الرحمان الرحیم نیا کاروبار میں موجودہ دور میں مچھلی پالن مرغی فام بکری فوم دودھ پالن یعنی گائے بھینس کا پالن فرنیچر لکڑی کا کاروبار یہ سب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور موجودہ دور میں بہترین کاروبار ہے ابھی علاقہ میں فوم پہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دھیان دے رہے ہیں اور الحمد للہ اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے اور آپ کا سوال ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بڑے سرمائے کی ضرورت جی ہاں کوئی بھی تجارت کے لیے ایک بہترین انکم کا ہونا بڑی پونجی کا ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کے پاس بیشی سے بیشی سرمایا ہوگا تو الحمد للہ آپ کا کاروبار بہت جلد ترقی کریں گے کاروبار کے لیے تین سرمائے کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ اتنی پونجی آپ کے پاس ہو جتنے آپ دکان میں لگا دیں دوسری پونجی یہ ہے کہ آپ بازار سے سامان لے آئیں تو تیسری پونجی جو آپ کا لوگ ادھاری لے کے چلے گئے تو ادھر آپ کا جو ہے دھیان نہ رہے اسی پونجی پہ آپ منحصر نہ رہیں